हैलो उबर मां अक्ष्य थो ॻाल्हायां रामनगर मां सुञाणव की न मां ऐं मुंहिंजा दोस्त उजैन माहाकाल मंदर जेको आहे हुते वञणु चाहियूं था असांखे हिकु गाॾी बुक करणी आहे असांखे गाॾी वॾी खपे जीअं टावेरा आहे जीप इनोवा क्रिस्टा हेॾी वॾी गाॾियूं हुजणु खपे ऐं असांखे गाॾी सुठी खपे जीअं खे हुन में एसी हुजे उहो गाॾी साफ़ हुजे हुओ गाॾी जो जेको ड्राइवर आहे उहो बि सुठो हुजणु खपे ॻाल्हाइण में बि सुठो हुजणु खपे हुन गाॾीअ में जेकी सीटूं आहिनि हुन में असांखे वेहण में तकलीफ़ न थिए हेॾी सुठी सीटूं हुन में हुजण खपे ऐं हुन में डिकीअ में स्पेस वधीक हुजणु खपे छोकी मुंहिंजा दोस्त पंहिंजो पंहिंजो सामान बि खणी अचण था ऐं असां खे जेतिरो थी सघे तव्हां जल्दी ड्राइवर खे पंज मिंट जल्दी मोकले छॾिजो जीअं की मुंहिंजा दोस्त जाम परिया परिया खां अचनि था ऐं हुते असांजे मुंहिंजे घर जे हेठां वेही करे इंतिज़ारु वधीक न कयनि हिन करे तव्हां पंहिंजो जेको ग माण्हू आहे हुन खे चई छॾिजो की थोरो पंज मिंट जल्दी अची करे बिहु रहे